हमसब मैथलीएमे बाजै छियनि से हमसब अपना बेटो लड़काके से मैथलीए से बात करै छी से कहूँ जाइ छी तऽ हमसबके मैथलीए मे से बोलै छी से मैथलीए भाषा मे बाजै छी किएने से नैहर जाउ मातरिक गेल्ली तऽ ओत्तौ से इएह मैथलीएमे शब्दमे हमसब बोलै छी तऽ ओ होकर हमरा मातरिकके लोक कहलक जे आहाँके दाइ यै भाषा हमरा नीक लगै है से से हमरा गारी दू तऽ हुनका सबके हमसब गारि देली तऽ बहुत हँस्सी आयल गन तऽ मैथलीमे गारी दै छियनि तऽ हुनका सबके बहुत नीक लागै है तऽ हमरा सबके कहलक की से हमरा आरके गारी दू दीदी हमरा गारी दू तऽ हमसब कहै छियै से आहाँ सबके हम कथिलए गारी देब गन से तऽ कहै नहि हमरा आहाँके मैथली भाषामे से हमरा सबके बहुत अच्छा लागै है जानु से बढ़िऑं लागै है कए जानु तहन पुतौहु सब से आयल अय गाँवमे तऽ हुनकरो सबके से इएह भाषा मैथलीए भाषामे हुनकरो सबके से सिखा जाए हन तऽ ओहोसब मैथलीएमे से बाजैत रहै छथिन जानु जे आबै छथिन ने तऽ ई भाषा से सीख लै छथिन जानु से मैथलीमे से बहुत सुन्दर लागल जानु जे हम तऽ हमसब कहूँ बहीने एतऽ गेलहुॅं से तऽ हूओँके लोक कहलक जे बापरे दीदी काहाँ से एलखिन हँ से हिनकर सबके से मैथलीबला भाषा बाजै छथिन जानु से हिनकर तऽ आवाज बढ़िऑं लागैहन गए तऽ हमसब कहूँ जाइ छी तऽ अपना मैथलीए कए से अथी से हम बाजै छी गन से हम हमरा सबके से मैथलीए से भाषामे हमसब बाजै छी की जानु से बेटिओ आरके से मतलब सब बेटा बेटी सब हमसब के से इहए मैथलीए मे अथी करै छिअय की जानु करै छिअय की जानु